हिन समय में असांखे पंहिंजे शयुनि जी विकिरण लाइ सभ खां जो बहितरीन आहे उहो असांजे घरे जा समाचार पत्र जंहिंमें असां पंहिंजे शयुनि जी जी ख़ूबियुनि जे बारे में विस्तार सां ॿुधाए करे पंहिंजो रत्नात्मक कार्य करे सघूं था छाकाणि त हिन वक़्ति जेका अखबार आहे या क़रीब क़रीब असांजे हर घर में अचे थी हर घर जो हर हिकु भाती उहा हिकु बार ज़रूरत में ज़रूरु पढ़े थो त उन खे पूरी जी पूरी यमुना मिले थी त हिन वक़्ति बाज़ारि में कहिड़ी कहिड़ी शयूं सुठे नमूने जूं ऐं कीअं ठहियल आहिनि ऐं उन्हनि शयुनि जो इस्तेमालु उन जो तरीक़ो छा आहे ईअं सभु ॻाल्हियूं असां उन समाचार पत्र में ॾेई करे असां पंहिंजे कंहिं बि शइ जी विकिणे खे वाधारो करे सघूं था ऐं हिकु फोर ई मूंखे लॻंदी आहे त तमामु सुठे में सुठी हिकु रचनात्मक ऐं ॾाढी प्रभावशाली रहंदी जंहिं सां असांखे हर कंहिं तरीक़े जो फ़ाइदो मिलंदो ऐं हर का ॼाण बि उन्हनि खे मिलंदी त हेश प्रोडक्ट असांजो कीअं आहे